नमस्ते नमस्ते बोलिए जी हाँ क्या कराना है

हो जाएगी वेल्डिंग आप जो वेल्डिंग कराना चाहते है वह हो जाएगा रेलिंग हो मशीन हो या कोई भी वेल्डिंग का काम हो हम बेल्डिंग का ही काम करते हैं आप जो करवाना है आपको अलग अलग प्राइज लगेगा ठीक है हाँ हाँ वेल्डिंग होगी लेकिन सबका प्राइज अलग है जैसे आपका दरवाजा हो गया ठीक है आप दरवाज़ा वेल्डिंग कराना चाहते हैं तो दरवाज़े के अलग रेट है ठीक और खिड़की है आपकी तो खिड़की का अलग रेट होगा तो वो आप जो जो करवाएँगे उसका हम आपको रेट बता दे रहे हैं ठीक है और हो जाएगा आपका जो काम है अब मशीन मोटर जो भी है जो भी वेल्डिंग का काम है हमारे यहाँ सब किया जाता है और आपका हो जाएगा आप जब कहिए तब हमारा कारीगर आपके पास पहुँच जाएगा और हाँ आप कितने खिड़की और कितने दरवाज़े वेल्डिंग करवाना है अच्छा इतना वेल्डिंग आपको करवाना है ठीक है हो जाएगा आपका हिसाब से ही कर देंगे ठीक है हाँ हो जाएगा काम ऐसा है देखिए यहाँ से है हम जल्दी आपका करने की कोशिश करेंगे वैसे तो आपका हो जाएगा बीस पच्चीस दिन में कर देंगे जितना आप बता रहे हैं दरवाज़ा और यह मसीन और यह खिड़की और रेलिंग वेलिंग तो आपका सफ़ाई से हम करवा देंगे ठीक है हाँ और अब वह आपका काम ज़्यादा है तो आपके आदमी ज़्यादा भेजेंगे क्योंकि आपको टाइम भी चाहिए जल्दी तो हाँ तो कर हाँ तो हाँ बीस पच्चीस दिन के अंदर आपको करवा देंगे और

जी अब आप ख़ुद मान के चलिए कि जैसे एक दरवाज़ा आप कराएँगे वेल्डिंग तो आपको कम से कम दो हजार रुपये एक दरवाज़ा का पड़ेगा अब आप जितने दरवाज़े हैं उस हिसाब से जोड़ लीजिए खिड़की है आपका तो वह भी पंद्रह सौ में हो जाएगा ठीक ठीक है ठीक है हम भेज देंगे आपका काम ओके